शेयर बाज़ार को हम जानते हैं शेयर में शेयर बाज़ार मे उतार चढ़ाव कैसे होता है ये पूरे अपने भारत में होती है भारत के होते हुए भी हमें जानकारी है कि सोना हो गया चाँदी हो गया कैसे यहाँ उतार चढ़ाव होता रहता है हमें तो शेयर बाज़ार से मालूम होता है के कब सोना गिरा कब चांदी गिरा कब चांदी का भाव बड़ा ये सब शेयर बाज़ार से हमको मालूम होता है कार हो गया जैसे गाड़ी हो गई बाइक हो गया मोटरसाइ और ट्रक हो गया बहुत से जो हैं वाहन भी शेयर बाज़ार से पता चलता है हमको की ये कितने में है कितने भाव में है ये सारी जानकारियाँ हमको शेयर बाज़ार से होती हैं अब तो घर बैठे बैठे हम हर एक किसी एप से भी हम पैसा लगा देते हैं ले लेते हैं सारे काम घर बैठे बैठे भी हो जाता है फ़ोन फ़ोन से हो जाता है शेयर बाज़ार तक पैसा पहुँच जाता है और उसकी भाव को हम पता वही से लगता है शेयर मार्किट से